हा कृष्ना हा मां पियो चवां सुभाणे छेंछर थी त छुटी हूंदे न ऑफिस मां त मुंहिंजा दोस्त थी आया आहिनि इते ओप्नेश्वर मंदरु आहे हिकिड़ो थाणे में चवनि था मस्तु आहे मूंखे नालो बि नओं थो लॻे त थोड़ो घुमीं अचूं ॾिसी अचूं हा मां चवां पियो सतें साढे सतें तांई निकिरूं था थाणे में आहे त पंजतालीहें मिंटे में पहुची वेंदासीं बसि वधीक करे पंजाह मिंट बसि त हलूं ॿियो किथे ॿुधाए तूं हा हा न भले सॼो ॾींहुं असां वांदा आहियूं त पोइ थी था अचूं न पोइ छा आहे त कपिड़ा वपिड़ा वठूं था जेको हूंदो हा हा जिते हा हा हलूं था न सस्ता आहिनि त पोइ ठीकु आहे हलूं था पोइ ठीकु आहे त हलू सतें साढे सतें ई ट्रेन पकिड़े हलूं था पहुची वेंदासीं पोइ पहिरियों पहिरियों ओप्नेश्वर मंदर घुमंदासीं हुन खां पोइ पंहिंजो इहो मॉल मां ॾिसंदासीं सुठो जेको मिले थो ऐं ॿियो इहो ॾिसंदासीं मरीन ड्राइव हुते विहंदासीं थोरो बड़बड़ कंदासीं ॿियो छा कंदासीं हा हा ॿियो किथे हाणे आसे पासे में जेको कुझु मस्तु जॻह हूंदी या ॿियो कोई बि मंदर हूंदो त हुते घुमंदासीं या त पोइ ॾिसंदासीं ॿिए किथे घुमंदासीं जुहू घर हली वेंदासीं जानवर ॾिसण ॿियो छा कयूं हाणे इंसान जाम ॾिठा हाणे जानवर ॾिसूं ठीकु आहे हा उहो ई नओं नालो थो लॻे मां बि पहिरियों दफ़ो थो ॿुधां हा ॿियो ॿियो ॿुधाए तूं किथे किथे हलूं कुझु ख़बर थी या नओं मंदर न मतलबु ॿियो कुझु ॿुधाए हा कपिड़ा छाहे पाए ॾिसंदासीं त हुन में थोरो ट्राइल में थोरो लॻी वेंदो टाइम ऐं ॿियो मरीन ड्राइव ते बि पहुचण में टाइम लॻी वेंदो ट्रैफिक त हूंदी किनी आहे जाम भीड़ भाड़ हूंदी आहे हा हा मां समुझी वियुमि हले ठीकु आहे न हुते जी पे बि हूंदो आहे इअं वांदो नाहे कैश घटि बि खणी हलियासीं त पोइ बि हले वधीक थोरी ईंदो उहो ई ख़र्चु वधि में ॿ टे हज़ार जाम थी वियो अगरि कपिड़ा तूं वधीक थो वठे थो त पंज छह हज़ार खणी हलु भई अगरि तोखे किथे वञिणो थी त महांगा मिलंदे हुते हम्म हा हा मां समुझ सत हज़ार खनि खणी थो हलां तूं भले ॿ टे हज़ार ई खणी हल वांदो नाहे पोइ बाक़ी पाणेई ॾिसंदासीं ठीकु आहे हा हा हा पोइ मां तोखे सतें बजे न छहें बजे फोन करे थो त साढे सतें ताईं निकिरंदासीं कलाकु त लॻंदो तयार थिअण में ठीकु आहे हा जय झूलेलाल